पाणी खे छाणण लाइ ऐं शुद्ध करण लाइ अॼुकल्ह जे ज़माने में तमामु घणियूं मशीनियूं अची वियूं आहिनि जीअं त एक्वागार्ड बि आहे जंहिं सां पाणी छणिजी करे ऐं साफ़ु पाणी ईंदो आहे हिन सां घणे बीमारियूं मरी वञनि थियूं ऐं साफ़ु पाणी पीअण सां असांजो शरीर शुद्ध ऐं चुस्तु रहे थो ऐं ॿियों पाणी खे छाणण लाइ अॻे ज़माने में घर में नलके ते कपिड़ो ॿधी करे पाणी खे छणींदा हुआ हुन सां मिट्टी कपिड़े में अची वेंदी आहे ॿियों पाणी खे छाणण लाइ पाणी हिकु वॾे ॿासण में पाणी खे सुठी तरह सां उबारे करे पोएं उन खे ढके थधो थियण लाइ रखी छॾंदा हुआ ऐं पोएं पाणी छाणे करे पीअंदा हुआ ऐं पाणी खे पाणी में फिटकरी विझी करे हुन पाणी खे थोरी देरि रखी पोएं हुन पाणी खे छाणे करे पाणी पीअंदा हुआ